सर हमको गाड़ी चाहिए हम मुंबई से आए नहीं प्रतापगढ़ स्टेशन पर हैं उतरेंगे हमको अठारह तारीख को चाहिए क्या सर फैमिली के साथ रहेंगे हम नहीं हम फैमिली के साथ रहेंगे तो हमको ए सी वाली गाड़ी चाहिए हम जाएँगे अयोध्या जाएँगे अयोध्या लखनऊ जौनपुर हम पाँच लोग हैं हमें आर्टिका भेज दें अरे सर कम कीजिए रेट कम कर तब भी कम कीजिए तो कम कर ओके हम मुंबई से आ रहे हैं आए हाँ जी हम वहाँ दो बजे उतरेंगे वहाँ गाड़ी एकदम बराबर चलाता है ना नशा उशा तो नहीं कर केह रहे हैं ड्राइवर बढ़िया गाड़ी चलाता है ना अच्छा ड्राइवर का कितना चार्ज है यहाँ अरे कुछ कम कीजिए

अच्छा